खबरां आह्ले केईं बारी झूठियां खबरां बी दिंदे केईं बारी सच्चियां बी दिंदे दिक्खो हां हून जेह्ड़ियां पेंटिंगां पुंटिंगा आवा दियां न ते इंदे बारे च बी बड़ा दसदे न दिक्खो केईं बारी पेंटिंगा पैह्लें होंदियां निं हियां इ'न्नियां मश्हूर ते हून बसहोली च दिक्खो जेह्ड़ी पेंटिंग चली दी बड़ी जादा अच्छी करा दे न बड़ी मश्हूर होआ दी बसोह्ली लाका पेंटिंग दे बारे च पेंटिंग होई जा होर सलाई सलुई जेह्ड़ा चले दा कम्म इसलै एह् बी बड़ा फैला दा ऐ ते पैह्ला इ'न्ना होंदा निं हा सलाई दा बी सलाई सेंटर जगह् जगह् खोला दे न ते अच्छा कम्म ऐ कुड़ियां ई सोर्स मिली जंदा लागै कम्म करने दा इ'नें कम्में कन्नै लोकें दी बड़ी जादा तरक्की होआ दी ऐ जेह्ड़ियां कुड़ियां पढ़ी लिखी दियां न उ'नें गी बी जेह्ड़ियां बेह्लियां बेह्लियां बुह्लियां बैठी दियां कुड़ियां नेईं पढ़ी सकदियां अग्गें ते ओह् एह् कम्म करा दियां न पेंटिंग पूंटिंग होई सलाई सेंटर होइये जां कोई पार्लर पूलर दा कम्म होइया होर इ'नें कम्में कन्नै साढ़े एरिये दी बड़ी जादै डेवलपमेंट होआ दी ऐ